मैथिलीके क्षेत्रीय बोलीके विषयमे जे प्रश्न अछि जे प्रयोग कयने छी बोली कहियो सिखने छी या प्रयोग कयने छी हँ हम कयने छियै एकर आओर सीखनैयो छी ई तऽ बोली जे छै से बोली के विकसित रूप विभाषा होइ छै आ विभाषा के विकसित रूप के भाषा कहल जाइत छै तऽ मैथिलीके जे छै से विभिन्न तरहक जे छै क्षेत्रीय बोली होइत छै आ ताहु मे जे कोश कोश पर मे पानि के जे छै से स्वाद बदलै छै आओर चारि कोश पाँच कोश पर मे जे छै से बोली के स्वरूप से निश्चित रूप सँ बदलै छै आ ओ हमरा से ओकर सुनबा मे से आयला आ ओकर प्रयोगो हम देखलहुॅं हैं जेनाकी हमसब जे बजै छी मैथिली से मधुबनी जे छै से मिथिला के आत्मा कहल जाइत छै चुकी एहिठामक शब्द जे छै से मैथिली के हूबहू जे सही स्वरूप होइ ताहि रूप मे हमसब बजै छी आओर हमरा सँ जे चारि कोश दक्षिण छथि हुनका सबके रूप मे आ बोली मे बहुत अन्तर छै जेना हमसब कहै छियै यौ भोजन केलहुॅं खेलहुॅं आओर एहिठाम सँ दक्षिण जे जइयौ तऽ कहै छै अहाँ खाय लेलियै पी लेलियै तू पढ़ि लेलियै तऽ एहिठाम आ एहिठाम मे ई बोली मे से किछु किछु कऽ अन्तर छै एहिना कऽ कऽ यदि ओहिसँ दक्षिण चल जाउ तऽ आओर बोली मे से अन्तर छै जेनाकी बेगूसराय दिस जाइत छी तऽ ओहि बोली मे ओ भाव रहै छै वएह कहै छै हे पाहुन तू खाय लए आ तकरबाद हम पटाय दै छिअ तऽ पटाय दै छिअ बजै छै मैथिलिये मे लेकिन पटाय दै छिअ मने ओकरा कहै छै जे तोरा से विश्राम करै के लेल हम कऽ दै छिअ व्यवस्था तू पटी रहए परि रहए हमसब कहै छियै परि रहब ओसब कहै छै पटाए दिअ तऽ छै मैथिलिये मे बहुत तरहक भिन्न भिन्न ओ बोली के स्वरूप देखै छी स्थान स्थान चारि कोश पाँच कोश पर मे से किछु ने किछु अन्तर होइत जाइत छै आ जे सबटा मिला कऽ जे विकसित रूप छै ओ मैथिली भाषा के रूप मे लैत अछि तैं एकर बोली के कए तरहक रूप के हम देखै छी जे स्थान स्थान पर मे चारि कोश पाँच कोश पर मे ओकर स्वरूप बदलैत रहैत अछि तऽ एकर हम प्रयोगो कयने छी आ ई हम सीखनैयो छी मैथिली के कोनो बोली के विशेष बता सकैत छी तऽ एहिमे कहब जे मैथिलीके जे अपन मधुबनी छै तऽ मधुबनी के चारू तरफ जे छै चारू दिस सॅं ओतेक प्रभावित नहि छै दोसर भाषा सँ दोसर बोली सँ लेकिन एहिठाम जे बेगुसराय छै हमर तऽ सीमा अछि भागलपुर अहूॅंसँ आगाँ तक अछि ऊमहर दक्षिणमे आ ताहिमे जे छै से विभिन्न प्रकार के जे ओकर सीमावर्ती क्षेत्र छै ताहिसँ जे आयल छै ओ अबै जाइ छै जे आ वातावरण तऽ ओहिमे जे छै से बोली के बहुत तरहक से परिवर्तन देखल जाइ छै हूँ आब जेनाकी बेगुसराय दिस छै की भागलपुर दिस छै तऽ ओहिसब मे जे बोली के हम कए तरहक स्वरूप के देखै छी जे विकृत रूप छै ओकरा हिन्दी सँ प्रभावित रूप छै किछु ओहिमे हिन्दी मिलल जुलल लगै छै किछु खड़ी बोली के जे सेहो ओ सीमा सँ जे छै बाहर जेना हाथीदह सब छै गंगा के कात सॅं तऽ ओकर सबके सेहो प्रभाव मिलै छै हे हो कतय जाइ छ हो ईहो मैथिली के एकटा विकृत रूप आओर ओ जे छै ओकर सीमावर्ती क्षेत्र छै ओकर दुष्प्रभाव सँ एकर स्वरूप बदलैत छै तऽ ई हम देखलहुॅं हॅं जे कए तरहक हमर मैथिलीके से स्वरूप मे अन्तर आबि रहल छै आ बोलीके विशेष हम देखलहुॅं हॅं जेकी जेनाकी आ गंगा कात मे जाइत छी तऽ ओहिठाम जे कए तरहक जेना बड़हिया के हाथीदह सब साइडके जे सब किछु आदमी अबै छथिन आ ओ जे आपस मे बातचीत करै छथि तऽ हुनकर सबहक बातचीत के अथी मे से दुनू दिस के ओ प्रभाव जे छै बाहरी प्रभाव ताहिसँ प्रभावित हमरा ई बोली मे बुझना जाइत अछि बस तऽ इएह कहि कऽ अपन हम वाणी के